गुड आफ्टरनून आइए

जी हाँ

क्या किया है आपने अच्छा

अच्छा जी हाँ जमा नहीं का मतलब क्या है जमा नहीं कैसे क्या रहेगा कैसे जमा नहीं अच्छा

देखिए क्या है हमारे पास में तीन हम लोग प्लेसमेंट पे ही काम करते हैं अलग अलग कंपनियों से हमारे पास में लोग आते हैं तो वो अपनी रिक्वायरमेंट भिजवाते हैं उसी हिसाब से हम अपना विज्ञापन निकालते हैं अब तो अलग अलग जगह का है देखो क्या हैं की कंपनियाँ तो काम लेंगी आपसे उसी हिसाब की सैलरी आपको प्रोवाइड करेगी तो आपके ऊपर में है कि आप कितना काम कर सकते हो क्या दे सकते हो कंपनी को जैसे छोला मंगलम के लिए है हमारे पास में उसमें सीज़र का भी काम है और ये श्रीराम फाइनेंस में है उसमें मैनेजर का है और आई सी आई सी आई बैंक में हैं जनरल जनरल लोन का तो इनकी अलग अलग सैलरी भी हैं आप

हाँ वो बीयर में है अब हमारे पास में काम बीयर फैक्ट्री है उसके लिए भी आया हुआ है इसमें मैकेनिकल का है तो ये तीन शिफ्ट में काम होता है उसमें तीनों शिफ्ट में आपकी ड्यूटी बदलते जायेगी आपको ये देखना है जैसे फ़ैमिली वाले हो कि बैचलर हैं आप फ़ैमिली है तो उस मने ड्यूटी चेंज होते रहेगी मैकेनिकल वालों का अधिकतर काम ऐसा है कि वो कभी भी लग सकती है ड्यूटी

हाँ हाँ ये वीकली नहीं है हाँ ये वीकली वीकली है ये मंथली नहीं है मैं सोचा मंथली वीकली चेंज हो जाती है और उसमें भी है और आप देख लीजिए मैं आपका ये इसको बता देता हूँ आपको सैलरी का सैलरी तो मिल रही है पंद्रह हजार से स्टार्टिंग है आपकी तो पंद्रह हजार से फिर उसके बाद में आपको इसमें चूँकि ये लिमिटेड कंपनी है तो आपको तो उसमें स्वास्थ्य का बीमा भी होयेगा स्वास्थ्य हॉस्पिटल की भी सुविधा मिलेगी आपको और न टी ए डी ए अलग से जुड़ेगा गवर्नमेंट का जो आता है वो भी मिलता है आपको ये देखो ये तो एक ही जगह का काम है इसमें टूर वाला कोई रोल नहीं है वैसे बाकी जगहों में मिलता है ये तो वहीं कारखाने में काम है ये तो ये भोपाल में काम है गोविंदपुरा आपने देखें होंगें इंडस्ट्रियल एरिया यदि जानते होंगे तो यहाँ काम है इसका ये अभी आप शुरुवात हो शुरुवात में इन लोग ऐसा रहते है आप देखिए अभी चालू है आजकल क्या हो रहा है कि बहुत से लड़के अभी आ रहे हैं बैचलर वाले तो कर रहें हैं अब उन लोगों को सीखना भी है आपने एक साल इंटर्नशिप किए हो करके ये तो बात है लेकिन क्या है आप तो देखो आजकल क्या हो रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियर जो हो रहा है ना ये अब वो स्टूडेंट और फ्रेशर निकल के आए यही अपने यहाँ दिक्कत वाला काम होता है एक साल का आपने एक्सपीरियंस कर लिया उनके पास में दस दस दस दस साल के आदमी पड़े हुए हैं अब वो भले ही इंजीनियर ना हो लेकिन उनको काम आ रहा है पेमेंट वो कम में कर रहे हैं आप अब उनके पास में डिप्लोमा नहीं है डिग्री नहीं है अब वो देख देख के सिख गए हैं तो हाँ ये है कि वो तो अनुभव का काम वहाँ पर ऐसा चल रहा है

देखो अब आप को थ्रू हमारे थ्रू ही जाना पड़ेगा आप इसके हमारे उससे जाओगे तो वो इसमें भी वो ही मैं आपको बताने वाला था कि हमारा रहता है इसमें की हर महीने सैलरी का हजार रुपए आपको जमा करना पड़ेगा यहाँ

जी हाँ नहीं नहीं वो उसी में से कटेगा नहीं अभी क्या है अभी रिक्रूटमेंट का जो रहता है ना शुरू में पॉलिसी उसमें ऐसे ही रहता है अब आप अपना परफॉरमेंस दिखाओगे उस हिसाब से बढ़ाती है कम्पनियाँ तो आप ये इसका काम बैठिए ना बैठिए तो ये घूमने वाला काम करेंगे क्या थोड़ा सा चले ठीक हैं फिर ओके ओके